सत अगस्त उणिवीह सौ सतवंजाहु चारि अक्टूबर ॿ हज़ार हिकु पंजुवीह दिसंबर उणिवीह सौ सतरि पंद्रहं जनवरी ॿ हज़ार ट्रे सत दिसंबर ॿ हज़ार चारि